सनाऽ बाबा जित्तो जियां कि इत्थें पुच्छेआ गेदा ऐ कि किश महान नेता जां राजे जिन्दे बारे च असें सुने दा ऐ अपने पापा जी होरें जां दादा जी होरें ते उन्दा केह् जोगदान रेह्दा साढ़े जेह्का साढ़ा साढ़ी जेह्की जगह ऐ ओह्दे इतहास च तां स्हेई गल्ल सनां नी एह्दे बारे च तां मेरी जेह्ड़े मिगी चेता आवा करदे ओह् मते गै लोक न मतलब मते गै महान नेता ते बड़े बड्डे बड्डे महान राजे न हून मिगी समझ नी आवा दा हून किन्ने आक्खां पर फ्ही बी अगर आ'ऊं पैह्लें सारे शा पैह्ले महान जेह्के नेता न उन्दे बारे च गल्ल करना पसन्द करगी सारे हा पैह्लें जेह्के मेरे जिनेंगी आ'ऊं जिंदे शा बड़ी प्रभावित आं अपनी निजी जिन्दगी च ओह् न डा ऐ पी जे अब्दुल कलाम डा ऐ पी जे अब्दुल कलाम जी महात्मा गांधी जी कि जे डा ऐ पी जे अब्दुल कलाम एह्दे आस्तै न की जे ओह् ओह् उनें अपनी कताबे राहें अपने संबोधनें राहें इक हर इक विधार्थी गी सुक्खना दिक्खने आस्तै आक्खे दा ऐ जेह्का बड़े गै सकारात्मक सोच गी दसदा ऐ होर हर विद्यार्थी गी उं'दी इक बड़ी मश्हूर कताब ऐ जेह्दा नांऽ ऐ विग्स आफ फायर मी लगदा ओह् हर विधार्थी गी पढ़नी चाहिदी जेह्दे च दस्से दा ऐ कि असेंगी बड्डे कशा बड्डा सोचना चाहिदा ऐ ते तां गै आदमी किश बड्डा करी सकदा ऐ ओह्दे हा बाद च महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी जिनेंगी फादर आफ़ दा नेशन बी आखेआ जंदा ऐ ते उन्दा इक सिद्धांत जेह्का मिगी बड़ा शैल लगदा ऐ ते आ'उं तुसेंगी एह् बी सनाह्गी कि मैं एह् बी सनाना ऐ जे इन्दा केह् योगदान ऐ साढ़ी हिस्टरी च मतलब साढ़े साढ़ी जगह च केह् योगदान ऐ उन्दा सिद्धांत हा शांति दा सिद्धांत जिसी खाल्ली अ'ऊं गै नेईं मेरे ख्याल हर ओह् माह्नू हर माह्नू नी पूरा संसार पूरा भारत एह्दे कशा प्रभावत ऐ उन्दा शांति दा सिद्धांत मी मिगी अपनी निजी जिंदगी च बी बड़ा पसन्द ऐ मिगी गै नेईं एह् ते सारें गै बड़ा पसन्द ऐ अच्छा हून एह् साढ़े जेह्के निज साढ़े जेह्का लोकल ऐरिया ऐ उत्थै इंदियां कताबां पढ़ाइयां जंदियां न जेह्दे राहें अस सारे प्रभावत न हर विद्यार्थी इं'दे सिद्धांतें राहें प्रभावत ऐ ते इ'नें सारे जेह्की साढ़े इत्थै जगह् ऐ एह्दी हिस्टरी च इं'दा बड़ा बड़ा मता जोगदान ऐ एह् सच्ची गल्ल ऐ बाकी अगर मैं हून जम्मू दी गल्ल करां इत्थै दी गल्ल करां तां साढ़े इत्थे दे महान बाबा जित्तो जी जिनें अन्याय दे खलाफ़ खलाफ लड़दे होई अपने आप गी इक कटारै कन्नै तेआगी दित्ता हा अज्जै दे हर माह्नू आस्तै ओह् सचाई दा ते अन्याय दे खलाफ़ कि'यां उ'नें अपने आप गी तेआगी ओड़ेया हा ओह्दे प्रतीक न असें सारें गी उं'दे कशा सिक्खना चाहिदा ते इं'दे कन्नै गै अगर हून राजें दी गल्ल कीती जा तां सारे कोला पैह्ले मैं इत्थे दे साढ़े जम्मू दे महान राजा गुलाब सिंह् जी दी गल्ल करगी ओह्दे कोला बाद रणवीर सिंह जी रणवीर सिंह जी न फिर अमर सिंह जी न फिर प्रताप सिंह जी न हरी सिंह जी न इ'नें जम्मू आस्तै अनसंभ कम्म कीते दे न जि'नेंगी कदें नी भुल्लेआ जाई सकदा ऐ एह् मैं अपने दादा श्री हुंदे कोला सुनेआ ऐ जियां जम्मू दियां जेह्कियां कनाल्स न इ'नें गै बनाई दियां न फ्ही जेह्का विशे अज्ज अस पढ़ा करने न रणवीर सिंह होरें एह्दे उप्पर मता कम्म कीता हा होर एह पढ़ियै बड़ी खुशी होन्दी ऐ कि उनें ओस टैम च इस भाशा च एह् जिसी अंग्रेजी च अक्खने आं अस अक्खने आं कंपल्शन बनाई ओड़ेआ कि जेह्का कोई डोगरी च नमें डोगरे अक्खरें च ओह् ओह् नेईं लिखग ऐप्लीकेशन नेईं लिखग उसी तनखाह् नेईं दित्ती जाह्ग उन्दा एह् कदम इस भाशा दे बाद्धे आस्तै बड़ा गै सराहन जोग ऐ ते एह् जेह्के सारे राजे न इ'नें मते गै कम्म कीते दे न ते राजे एह् साढ़े जम्मू दे महान राजे ते एह् सारे लीडर्स न सारे महान लीडर्स न इनें साढ़े साढ़ी हिस्टरी च मता इं'दा मता मता मता जोगदान ऐ ते जिसी कदें बी भलाया नेईं जाई सकदा ऐ